पेह्ले जमाने बिच जेह्ड़े होंदे हे टैक्नालोजी किश निं हा पैह्ले जमाने बिच हर इक चीज किन्नी मुश्कल होंदी ही पैह्ले जमाने बिच पैह्ले चिट्ठियां भेजनी दो त्रै हप्ते दे बाद लब्भनी उस बंदे दी ठीक ऐ फोन करना ओह् बी दूआ फोन होंदा हा ठीक ऐ मतलब पैह्ला जमाना मतलब केह् हा इन्नी मुश्कलात कन्नै जमाने और अज्ज उस जमाने कोलू अज्ज बहुत फर्क ऐ लेकिन किन्ने साल होए किन्ना जमाना किन्नै पिच्छै गेआ टैम बड़ा बधी जा दा टैम दा कुछ निं चला दा पता निं कुद्धर दा कुद्धर पुज्जी गेदा अज्ज दे जमाने च दिक्खो अज्ज फोन दा कमाल दिक्खो डिजिटल किन्ना किश होआ पैह्ले हून कोई बीह् साल पैह्ले तुस चली जाओ जेल्लै फोन आया हा केह् हा ओह्लै कक्ख निं हा ओह्लै जेह्ड़ा अस रिचार्ज करदे हे कि'यां करदे हे बीह् रुपये दा रिचार्ज करना उ'ऐ बीह् रुपये कन्नै गल्ल होंदी अजकल दिक्खो अज्ज सौ रुपये दा तुसें रिचार्ज करना ते पूरा म्हीना फ्री अनलिमिटड़ड सब कुछ फ्री लब्भदा ठीक ऐ सब कुछ फ्री लब्भदा इ'यै चीज ऐ की मतलब फैसीलिटी बोह्त अच्छी ऐ एह् चीज साढ़े के लिये अच्छी बी ऐ लेकिन नुक्सान बी बोह्त ऐ नुक्सान बी बहुत ऐ नुक्सान बी बड़ी चीजां आई जंदियां नुक्सान दे बिच मतलब बंदा दिक्खो गेम अजकल गेमां दिक्खो बच्चे अजकल निक्के निक्के पबजी खेढदे किश खेढदे जंदे कन्नै उं'दा दमाग खराब होआ कैह्ली होआ दा नैट खु'ल्ला लब्भा दा उं'नेंगी ओह्दे च चक्कर ई निं ऐ एह्दे बिच नुक्सान बी ऐ फायदे बी ऐ पाजिटिव सोच कन्नै चलदे उं'दे लेई फायदे न ठीक ऐ अजकल दिक्खो अजकल फोन अज्ज कल पैहे दो मैंटे च कुसै ई ट्रांसफर करने इ'यां जाना होऐ बैंक बेच लगदे लोक लोक लैने बिच लगने फिर ओह्दे बाद उं'दे बाद फ्ही फार्म भरो फेर पैहे निकलने अज्ज दिक्खो एटी ऐम बने दा डिजिटल मारकेट सब केश हून फोन बिचा गै पैहे कुसै गी ट्रासंफर करी उड़े मतलब अज्ज जमाने च बहुत इजी सब कुछ कम्म इजी होई गेदे बड़ा केश इजी होइ गेदा जो किश पैह्ला जमाना पैह्लै जमाने बिच लोक बड़ी बिपता बिच जंदे हे अज्ज जमाने बेज बोह्त ई अग्गे तक जा दे न